हमर लोकप्रिय किताब छी दिगंत जेहिमे दोहा मुहावरा ई सभ हमरा बहुत सुन्दर लगैया दिगंत किताबके हमर सभकेँ हिन्दीके किताब छी एहिमे बहुत सुन्दर लगैया हमरा हिनका खिस्सा कहानी पढ़ैमे आ सिनेमा सिनेमा तऽ देखैत छी लेकिन पुराना सिनेमा जे होइत छै ओल्ड फैशन ओल्ड जे कहैत छै लोक तऽ ओल्ड इज द गोल्ड होयबे करैत छै जे पुरान चीज रहैत छै ने बड्ड सुन्दर सुन्दर गीत रहैत छै रोचक चीज रहैत छै देखैबाला लोकप्रिय टी वी शो कपिल शर्मा शो ओहिमे जे अबैत छथिन बढ़िआँ बढ़िआँ लोक सभ सेलिब्रिटी सभ आयल ओकरा बाद ओहिमे कते रङ्गके सेलिब्रिटी अबैत छै अनेक रङ्गके बातचीत होइत छै कपिल शर्मा शोमे कपिल शर्मा शो खूब हँसबैत छै